सारें कशा ते बड्डा चैलेंज मेरी लाईफ बिच एह् हा की जेल्लै ते में ना बचपन बिच मिगी बड़ा शौक हा डांस करने दा में डांस करना चाहंदी ही साढ़े इक्क बारी केह् होआ ऑडीशन होआ हा डांस दा ते में जाना चाहंदी ही उत्थै पर साढ़े घरै आह्लें ना मिगी अलोऽ निं कीता जाना कि तुसेंगी पता कि इत्थै साढ़ी थोह्ड़ी जम्मू बिच ना इक्क एह् ऐ कि थोह्ड़े डोगरें च अलोऽ निं कीता जंदा बाह्र जानै गी खासकर कुड़ियें गी जाना की नेईं जाना तुसें ते में घर आनियै बड़ा रोई बड़ा रोई ते मिगी ओल्लै डांस करने दा बड़ा शौक हा पर घरै आह्लें जान निं दित्ता ते मिगी ना इक्क हफ्ते आस्तै में घरै आह्लें कन्नै बोल्ली गै नेईं जो कि मिगी बड़ा बुरा लग्गेआ हा ते ओह्दे बाद सैकेंड मतलब बड्डा चैलेंज हा मेरी लाईफ बिच जेल्लै मे ट्वैल्फ्थ क्लीयर कीती ट्वैल्फ्थ क्लीयर करने दे बाद मेरे घरै आह्ले चांहदे कि में एमबीबीएस ज्वाईन करां पर में चांहदी ही में कोई आयुर्वैदिक दा कोर्स करां ते ओह्दे बिच बी मेरे घरै आह्ले ना मिगी जान निं दित्ता आयुर्वैदिक मेरा नंबर आया उद्धर मिगी जान निं दित्ता तो ओह् मतलब मेरी लाईफ दा इक्क डिप्रैशन आह्ला प्वांइट हा की मतलब मेरे घरै आह्ले मतलब की में जो चाह्न्नी आं ओह् करन निं दिंदे ते जे ओह् चांहदे मिगी ओह् करना पौंदा हा म्हेशां ते इस लेई थोह्ड़ा बहुत आंदा ई थोह्ड़ा कि इक्क बारी मेरी जॉब बी लग्गी ही बारामूला च कि जेह्ड़ी मेरी लाईफ दी बिगेस्ट ओह् हा कि मतलब मेरी जॉब लग्गी ते उस बेल्लै बी मेरे भापा होरें केह् कीता की मिगी जान निं दित्ता ते बोल्ले नेईं नेईं नेईं उत्थै निं जाना ओह् बड़ा मिलीटैंसी एरिया ऐ जो वो ना ना ना ते उद्धर बी मिगी जान निं दित्ता हा उ'नें